भारतीय मिडियाविशीं तुमचें कितें विचार आसात मिडियाचे सगळेंच सारकें नासता तुमकां दिसता ह्यो खबरो सत्य आनी सारक्यो आसात व्हय ना तुमी खंयचें फामाद खबरांपत्रां आनी खबरांचेर आमी फामात तरूण भारत गोमन्तक सनातन आनी नवहिंद टायम्स सकाळ आनी खबरां चॅनलां बीबीसी फॉक्स चॅनल स्काय चॅनल इंडिया टिवी गोवा टिवी